औ देलाय बुंनाय होनबा देह अ दे हागोन दे फुजाथ' दा होनो हागोन दा फुजानि जगारा हमना ला माबा ओइ थालिर आखासे ओमफ्राय बुट आधा केजि आरो ओरैनो ओइ माबा धुप धुनाथ' नांगोन आरो बिबार गुफुर बा निला अपराजिता ओरै नांगोन आरो ग्रह'नि फुजाबा आरो ग्रह'नि पुजा ना नङा ओरैनो बाथौनि आच्चा आच्चा अ बाथौ बाथौ फुजाबा बा मंगलबारावबा मोजांसिन जागोन आरो किन्तु दा ओइ माबाबो फैबाय दंना बैसागोबो फैबाय दङ दा समासो मिलायनो हायो ना हाया बहुत फुजा होनो गोनां दङ दा बेखौ नायनानै मिलाय नांसिगोन आरो दा अ जागोन दे आं समखौ नायनानै

अ रस' आं मोजाङै तारिकखौ नायना लाग्रोनांगोन ओरैनोथ' बहुत मानसिनाव फुजा होनो दंबावो दंनायालाय अ अ अ मंगलबारावनो मोजां जागोन ओरैनो बाथौनि फुजा नालाय दा माखासे रस' आं नायग्रोना लानि तारिगाव ओरैबायसा आं तारिगाथ' दा नै माबा चैथ माससो अ अ आच्चा बै बैसागोआवबा मोजांसिन जागोन ना बैसागोआवनो होदो दे ना आरो जगारफोरखौबो मोजाङै साखोन सिखोनै न'फोरखौबो मोजाङै लिरनांगोन दै हले हा माबा सिथ्ला बायदिसिना न' गासै उसुं अखं गोथार खालामजोबथार आरो मानसिफोरा लघन होनांगोन दे हले लघन होनांगोन गासैबो हा लघन होनांगोन आरो अ अ अ गासैबो लघन होनानै मोजाङै जगार खालामना दोन आं थांगोन दे बिनि समाव आं खिन्थाहरगोन नामा तारिकखौ नायनानै ना नामा जागोनना बिदिबा अ होनबा बिदिनो दे होनबा बेया मोननाङा नामा आरो ना मा ना एसे आथुरमोन नामा आथुर इसे आथुरमोन नामा फुजानि फुजाया आथुरथार अ अ अ अ आंथ' ओरैनो एसे माने होनो लागाथ' दङ दा आमुगाव ओरैबायसा न'खर थाम न'खरब्रै दङ गामि दरसेयावनो दा न'खरथाम न'खरब्रै जाहैबाय ना दा थब थांनाबो होनो हाबाथ' मोजांमोन ओरैनो दे थेवब्लाबो नाजागोन दे बाङाइ आं थाबखौनो होनो सेस्ता खालामगोन होनो हाबाथ' थाबनो फुजा होनो हाबा मोजां बाथौनि फुजा ना थेवब्लाबो जगारफोरखौथ' मिथिखाबायानो अ अ होनबा अ अ अ आं तारमाने ओरै बुहुत मानसि फैयो बिदिनो दा थाङाबाबो जाया दा थांनो गोनां जायो माने मिलाय मिलाय बयखौबो माने नायनानै आङो समखौ दा सोरबा बिदिनि गेजेराव बेया मोनलायलाङोसो ना मिथिला आरो दा उपाय गैयैनि थाखाय मिलायनो गोनां जायो बयखौबो दा थाङाबाबोथ' जानाय नङाना थांथारनांगोन फुजानि खोथा दं दा बेबायसानो माने बयखौबो आङो खोथा होना दोनखानाय दंङ नालाय सोरबा सिगां उन आवगा पावसा दङ बेखायनो मिलायलायदो आरो मिलायलायदो नों अ अ बेया मोननाङा अ अ होनबा